हमर हिसाबसँ गाममे बहुत सारा गाड़ी चलैत छै जेनामे भऽ गेल टेम्पू बस आओर बहुत सारा गाड़ीसभ चलैत छै एतयसँ लऽ कऽ भड़वारा तक टेम्पू चलैत छै आओर बससभ मुजफ्फरपुर तक चलैत छै सरकारी आओर बस चलैत छै आओर हम आओर हमर गाममे अभी एन एच पाँच सए सत्ताइस बनलैए ओहिके लऽ कऽ भाड़ामे सेहो कमी भेलैए आओर टेम्पूसभ चलैत छै टेम्पू मोटरसाइकिलसँ मुजफ्फरपुर सेहो जा सकै छी अहाँ आओर एतयसँ लऽ कऽ मुजफ्फरपुर एगो बस सरकारी जाइत छै आओर